مذہبی مقامات پہ الگ الگ عبادت کی جاتی ہے جیسے کہ مندروں میں بھجن کیا جاتا ہے پوجا کی جاتی ہے مسجدوں میں جو ہے سو نماز پڑھی جاتی ہے اور جو ہے سو گرودوارہ میں جو ہے سو سکھوں کی عبادت ہوتی ہے سب مذہب کے الگ الگ عبادت کرنے والے ہوتے ہیں جس کا طریقہ ان کو معلوم رہتا ہے عیسائیوں کا طریقہ عیسائیوں کو معلوم رہتا ہے ہر مذہب کی عبادت گاہ میں جو ہے سو الگ الگ طریقے کی عبادت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ